جی ہاں مجھے نل کا پانی دستیاب ہے مگر یہ ہمیشہ صاف نہیں ہوتا اکثر پانی میں مٹی یا بد بو محسوس ہوتی ہے جس سے پینے میں دقت ہوتی ہے نل کا پانی استعمال کرنے سے روزانہ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے کپڑے دھونا برتن دھو صاف کرنا اور نہانا سہولت سے ہو جاتا ہے اگر پانی پوری طرح صاف اور فلٹر شدہ ہو تو صحت بہتر رہ سکتی ہے ہمیں پانی ابال کر یا فلٹر کے ذریعے صاف کرنا پڑتا ہے اگر نل کا پانی مکمل صاف ہو تو پانی کھریدنے کی ضرورت نہ پڑے اس سے وقت محنت اور پیسے تینوں کی بچت ہوتی ہے نل کے پانی کی سپلائی روزانہ اور متواتر ہو تو زندگی مزید آسان ہو جائے کھانا پکانے اور سبزی دھونے میں بھی آسانی آتی ہے بیماریوں جیسے ڈائیریا یا پیٹ کی خرابی کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اسکول ہسپتال اور دفاتر میں بھی صاف نل کا پانی ضروری ہے اگر حکومت صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائے تو صحت عامہ میں بہتری آئے گی صاف نل کا پانی بنیادی ضرورت ہے جو زندگی کا معیار بلند کرتا ہے